आं जिब जुनारनिफ्राय मोजां जाटखौ बोरै मोननो हायो होनोब्ला आं बिदिनो बोरमाफोरखौ मोसौफोरखौ बायनो आङो बायनो नायहैगोन नायनानै बिदिनो बिनि सायसा माबायदि थागथ नंगौना नङा आरो बेनि खिनाय हासुनायाव नायगोन आरो एसे गाज्रि नुदोंब्ला आङो खाथि खालानि मानसिनाव एसे सोंस्लदगोन आरो जायगानि नुखा खोनाखा मानसिफोरनाव आङो सुलुग लागोन आं बेबायदि सोंनानै खबर लानानै लायनाय जायो आरो लानाय जायो आरो

बिदिनो आङो बिनि खिनाया माबायदि खियो मोजां खियो ना गाज्रि खियो आरो बेनि सायसा बेनि सेहेराया दुरबल ना राफोद बेखौबो नायगोन आरो सायसखौबो नायगोन बिनि जाथआ सायसा माबायदि मोजांना गाज्रि बेखौबो नायगोन ओमफ्राय नायनानै बिदिनो मोजां नुयोबा लांनोसै लानोसै आरो गाज्रि नुयोबाथ' लांनाय जानाय नङा बिदिनो आं फसायनाय जिनिसआ आं लांनो नागिरनाया एसे मोजां नङा बादिबा आङो बेखौ एसे सोंस्लुदगोन आंनि खाथियाव थानायफोरनाव आरो नुनाय मिथिखानाय सोर मिथिगोन बायदि बेखौ आङो जायगानि खाथिनि मानसिनाव एसे आङो सोंनाय जायो खबर लानाय जायो बिदिनो आङो मोजांखौ नागिरनानै खबर लानानै लायनाय लानाय जायो आरो